हांव पेपर आनी पेनान बरोवप चड प्रिफर करता रादर दॅन टायपींग केन्ना केन्नाय टायप करता पूण पेपर आनी पेनान बरोवपाक म्हाका सगळ्यान चड आवडटा कित्याक म्हाका अशें दिसता की पेपर आनी पेनान बरयल्या की उचकीत म्हजे आयडियाज तकलेन येता आनी हांव बरयत रावता पूण रायटींग आतां आतां खूब चेंज जाता आतां डायरेक्ट पेपरलेच रायटींग जावपाक लागला पूण आय प्रिफर रायटींग म्हणजे हांव पॅन आनी पेपरूच वापरून दवरपाक चड प्रिफर करता